हलो जी भैया मुझे संगम सागर लेक जाना था जी जी जी तो आप मुझे बताएंगे वहाँ पर जाने का कितना क्या चार्ज लगेगा जी मेरेको मिन्नल होटल के पास से जाना था मैं यही पर ठहरा हूँ मिन्नल होटल यहाँ का फेमस होटल है ना मिन्नल मिन्नल होटल जी जी जी मैं यहाँ पर ठहरा हूँ तो यहाँ से जाना था मेरको कितना क्या किलोमीटर पड़ेगा वो अच्छ दस किलोमीटर तो कितना क्या चार्ज लगेगा हाँ जी जी जी मेरेको शाम तक के लिए चाहिए था जी जी सुबह सात बजे के समथिंग हो जाएगा क्या

चार हज़ार थोड़ा बहुत कम नहीं होगा क्या हम एक्चवल में दो दो लोग रहेंगे तो इस हिसाब से जी जी ठीक है ठीक है भैया तो अब आ जाएंगे ना सात बजे के समथिंग ठीक है ठीक है सर ठीक जी मिन्नल होटल नेहरू पार्क जी जी हाँ हाँ सर बिल्कुल मैं आपको पेमेंट वगैरह एक अभी करना पड़ेगा क्या मेरेको प्री पेमेंट जी ठीक है तो मैं अभी आ आधे आधी कर देता हूँ है ना ठीक है जी जी सर ओके